जशें की हांव कामां वता सो कामाक सकाळ फुडें म्हाका टायम नासता ब्रेकफास्ट बी करपाक सो हांव म्हाका हातींक मेळटा ते ब्रेकफास्ट म्हणून करता सो म्हळ्यार एक फॉर एग्जामपल एक ब्रेड ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट करपाक एक ती रोकडीच जाता सो ती सकाळ फुडें हांव ती एक गो टू मील म्हणून एक यूज हें करता सो ना जाल्यार एक मॅगी नुडल्स जे टू मिनीट नुडल्स आसात ते रोकडेच जातात सो ताका लागून हांव तेय बी यूज करता खावपा खातीर ब्रेकफास्टाक केन्ना केन्ना मॅगी नुडल्स बी आसना सो कांदे आसना ताका घालपाक लागून कोथमीर बी आसना तेन्ना मागीर हांव कॉनफ्लेक्स ते बी एक दुदान घालून रोकडेच खावपाक मेळटा सकाळ फुडें सो एक तो बेगीन ब्रेकफास्ट असो जाता नाजाल्यार आमचे हांगा आनी कितें ब्रेड बटर फ्राय करून सो तेय बी हांव खावपाक शकता ते तेंय बी हांव खातां सकाळ फुडें वता तेन्ना आनी आनी कितें म्हणल्यार एक अशी बिस्कीट ना तशें किदें अवेलेबल आसता सकाळ फुडें सो सकाळ फुडें चड हेवी बी ब्रेकफास्ट करपाक जायना सो ताका लागून एक लायट ब्रेकफास्ट म्हणून हांव चे बरोबर एक बिस्कीट बी खाता तशें आनी आनी ब्रेड बी आसा सो अवेलेबल आसताच सो ब्रेड एक जाम लावन तो एक बी खाता हांव केन्ना केन्ना नाजाल्यार एक आमचे पोळ्याचे पीठ ते रेडी आसता फ्रिजान केल्ले आसता रेडी सो ते एक दोन तीन पोळे काडून ते एक रोकडेच जातात ते जाले मागीर ताज्या भायर आनी किदें अशें आसता चिवडो बी तसो सो तो एक शेव चिवडो ना जाल्यार कितें चिप्स आसतात ते एक सकाळ फुडें कामां वचपाक टायम जाता जाल्यार तो एक बेगीन अशे खावपाक मेळटा